हा असांजे क्षेत्र में त ॾाढियूं कलाऊं आहिनि ॾा ॾाढी शिल्पकारु ॾाढियूं शिल्पकारु आहे हा पर जीअं हाणे जे पुराणी पुराणी तकनीकियूं आहिनि उहे पुराणी थी वियूं आहिनि त जीअं अॼु ॾिसो नई तकनीकियूं केॾियूं निकतियूं आहिनि तव्हां मोबाइल खोलियो यूट्यूब गूगल में तव्हां जेकी शइ विझो हिक मिंट में अची थो वञे उनजो आनसर सभु ऐं ॾाढी माइयूं माण्हूं सिखण जे लाइ बि ॾाढा हूंदा आहिनि कि भई हा असां नई नई शयूं सिखऊं नई नई कलाऊं सिखूं ऐं ऐं उनखे अॻिते वधायूं ऐं ॾाढो कुझु सिखूं जीअं जेको उन ॻाल्हि कम में निपुण आहे जीअं ओरो कलाकारु आहे उहो उन ॻाल्हि में अञा अञा अॻिते वधी करे कीअं कीअं पंहिंजो उनखे वधाए थो सघे अॻिते ऐं तंहिंजे करे ई उहो ॾाढो सुठो आहे उपयोग करे थो सघे बस